मैं अपनी बाइक का देखभाल विभिन्न माध्यमों से करता हूँ जैसे बाइक की समय समय पर सर्विसिंग करवाना यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि बाइक की सर्विसिंग समय समय पर हो अगर बाइक की सर्विसिंग समय समय पर होती है तो गाड़ी अच्छा एवरेज देती है तथा यात्रा के दौरान कठिनाइयों का हमें सामना भी हमें नहीं करना पड़ता बाइक को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना भी देखभाल करने का ही एक पहलू है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बाइक को सुरक्षित तरीके से चलाना यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है बाइक को हम अच्छे से हम चलाएँ और यातायत के नियमों का पालन करें हाँ लम्बे समय तक बाइक चलाते रहना थकाऊ हो सकता है इसे हमें छोटे छोटे भागों मे बाँट कर चलाने चला कर आसान बना सकते हैं लम्बे रास्ते पर यातायत के नियमों का मैं पालन करता हूँ तथा यात्रा से में अतधिक थक ना जाऊँ इसके लिए होटल इत्यादि पर कुछ समय का अवकाश ले लेता हूँ जिस से हमारे अंदर उत्तेजना बनी रहे